नमस्ते ठीक ऐ तुस सनाओ तुस सनाओ

होई दी

उ'आं जो बी ठीक ऐ ओके

हां करना

हां कराऊ खरी खरी